संनाया संबाय आं गोबां मिथिं दावथिं आरो रायजोनि हाबा न'खरनि हाबा एबा रायजोनि पार्ति जानाय बेवहाय गोबां बेदर ना एबा लाब्रा दालि संनो मोनबाय नाथाय रायजोनिफ्राय अन्नाय मोनदों गोथाव जायो होन्दों नाथाय आङो बेहाय माने सार्टिफिकेट मोलायनाय संनाय खावनायाव बाहागो लानाय जायाखै आरो लोगोसे बाखनायोमोन संनाय खावनायखौ मोजां मोनोमोन बेदर एवनाय ना एवनाय ना ओंख्रि संनाय बेफोरखौ मोजां मोनोमोन बोरमा बेदर संनाय आलु लाब्रा संनाय ओंखाम संनाय बेफोरखौ मोजां मोनोमोन रायजो राजाफ्रा दा बेनोसै आरो